हैल्लो नमस्ते आहो कोई गल्ल नि मिली जाग हांजी ठीक ऐ जी एप्पल दा ते आहो कराऊड़ो फोन पे उप्पर

हांजी ठीक ऐ ठीक ठीक ऐ ठीक

कल हां ठीक ऐ ठीक ऐ नेईं आना पौना तुसें

ठीक ऐ कड्ढेओ पंज मैंट कड्ढेओ फ्ही आई जायो लेई जायो ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक